नमस्ते जि'यां कि मेरा सोआल ऐ कि केह्ड़ी केह्ड़ी चीजां जेह्ड़ियां ओह् अस रुट्टी च पान्ने जि'यां कि अस रुट्टी च पान्ने धनियां मेथी कढ़ी पत्ता फिर अस पान्ने सोंफ जीरा एह् लाच्ची एह् सब जेह्ड़े होंदे ओह् केह् होंदे हर्बस होंदे अस केह् करने कि अपनी रुट्टी सोआद बनाने लेई एह् सब चीजें दा ज़ूस करने फिर अस एह् करने कि जि'यां अस धनियां लान्ने धनियां अस कि'यां लान्ने अस केह् करने कि अस

फिर ओह् धनियां बड्डा होंदा फिर अस उऐ धनियां अस सब्जी च पान्ने जि'यां कि अस कदें कदें जि'यां सानूं कोई खंघ लग्गी दी होऐ अस केह् करने तुलसी दे पत्ते पान्ने ओह्दे बिच्च फिर अस कदें कदें बमार होच्चै अस केह् करने बनशकां पीन्ने एह्दी बजह् कन्नै साढ़ी खंघ जुखाम जेह्ड़ी ऐ ओह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां दूर होंदियां अस जेह्ड़े डोगरे लोग आं अस देस्सी नुखसे बड़े अपनाने ओह् जेह्ड़े देस्सी नुखसे होंदे ओह् सारे अस कुतै ना कुते जेह्ड़े होंदे ओह् हर्वस कन्नै गै बने दे होंदे जि'यां मैं तुआनूं सनाया अस बनकशां पीने फिर अस केह् करने कढ़ी पत्ता पान्ने सब्जी च तां कि जेह्ड़ी साढ़ी सब्जी ऐ ओह् केह् होऐ बनी सकै सोआद बनी सकै फिर अस करने केह् अस केह् करने कि जि'यां चाह् पत्ती च चाह् च सोआद पाने लेई अस तुलसी दे पत्ते पान्ने जेह्ड़े तुलसी दे पत्ते ऐ एह् सानूं बड़े सारे फायदे दिंदे जि'यां अस कदैं बमार होच्चै

जि'यां कि अस बमार होच्चै जां कोई जां अस अपनी सब्जी च सोआद बनाने लेई कदें धनियां पान्ने कदें कदें केह् करदे बड़े सारे लोग जेह्ड़े होंदे साढ़े इत्थै कढ़ी पत्ता पांदे न धनियां पांदे तां कि ओह् केह् करी सकन सोआद पाई सकन जि'यां अस केह् करने कि काले मर्च पान्ने कुट्टने काले मर्च कुट्टियै केह् करने के अगर सानूं कुतै लग्गी लुग्गी होऐ ओह् करने फिर अस करने कि अस बड़े सारे हर्वस दा इस्तेमाल करने फिर असें केह् करना चाहिदा कढ़ी पत्ता जि'यां गोबी आलू होई गे आलू अस लान्ने फिर ओह् पुट्टियै खन्ने आलू होई गे एह् सब अस केह् करने लान्ने होन्ने जि'यां में सनाना आलू कि'यां लांदे आलू सभनें शा पैैह्ले हैल सुट्टना फिर असें केह् कीता कि उं'दी निक्की निक्की नालियां जन बनानियां

अस केह् करने अगर बूह्टे बनी जंदे फिर अस ओह् करने कि हर्वस दा इस्तेमाल करने फिर अस करने एह् सब चीजां जेह्ड़ियां ओह् अस इस्तेमाल करने फिर अस दिक्खने कि निक्के निक्के हर्वस कि'यां साढ़े कम्म आंदे जियां अस धनियां होई गेआ धनियां पौडर होंदा फिर मेथी होई गेई ठीक ऐ चने होई गे जि'यां अस सोहे दिनें मांह् राह्न्ने सोहे दिनें मांह् राह्न्ने तिल राह्न्ने एह् जेह्ड़े सब होंदे हर्वस होदे होर तिलें अस कुट्टियै मिट्ठा तेल बनाने ते मांहें अस मांहें दी दाल ज़ूस करने एह् सब चीजां जेह्ड़ियां होंदिया अस लान्ने होर उगाने उगाइयै फिर अस एह् घरे दियां चीजां खन्ने एह् सब हर्वस जेह्ड़े होंदे एह् अस ओह्दे च पान्ने फिर अस ओह् करने जि'यां तुलसी जि'यां कढ़ी पत्ता होई गेआ एह् सब अस चीजां जेह्ड़ियां होंदियां एह् अस केह् करने होन्ने अपने ओह्दे च इस्तेमाल करने होन्ने रुट्टी कदें कदें अस केह् करने इं'दी चाह् बनाने फिर अस केह् करने जि'यां धनियां होई गेआ धनियां अस जि'यां में अपनी क्हानी सनाना मेरी मम्मी धनियां हर इक चीजै च पांदी तां कि मेरी मम्मी आखदी कि एह् धनियां जेह्ड़ी ऐ ओह् इक हरी सब्जी ऐ धनियै दी बजह् कन्नै साढ़ी अक्खां नजर जेह्ड़ी ऐ ओह् तेज बनदी धनियां जेह्ड़ा ऐ ओह् सानूं केह् करदा बड़ी सारी चीजां जेह्ड़ी ऐ ओह् दसदी धनियां कन्ने केह् होंदे साढ़ी रुट्टी सोआद बनदी फिर अस जि'यां कढ़ी पत्ता पान्ने कढ़ी पत्ते कन्ने बी सब्जी जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् ओआद बनदियां फिर अस केह् करने जीरा जीरा जेह्ड़ा होंदा ओह् सानूं कि'यां मिलदा ओह्बी हर्वस दे जरिये गै मिलदा जि'यां हल्दी राह्ने हल्दी केह् करने अस बूह्टे लान्ने फिर हल्दी बूह्टे निक्की निक्की हल्दी पैह्ले जमीनै च ताड़ने फिर अस केह् करदे जिसे बड्डी होई जंदी फिर ओह्दी ज'ड़ें दा ओह् हल्दी कड्ढने फिर उस्सी कुट्टने फिर उऐ हल्दी अस अपनी सब्जियै च रुट्टी च पान्ने तां कि साढ़ी रुट्टी जेह्ड़ी ऐ ओह्दा रंग शैल लग्गै होर थोह्ड़ी बौह्त सोआद बी बनै फिर अस होर केह् करने आं अस करने कि अस जि'यां आलू लांदे फिर अस मांहें दी दाल लान्ने होन्ने चनें लान्ने काले एह् सब चनें लान्ने फिर उस्सी अस केह् करने जिसले ओह् पक्की जंदे उ'नें गी तोड़ने फिर उस्सी कट्टने जि'यां अस केह् करने होन्ने कि ओह् करने जि'यां अस ओह् करने धनियां राह्ने एह् सब चीजां जेह्ड़ियां ओह् अस इस्तेमाल करने होन्ने